हरिओम भईया उबर कस्टमर क मां सां ॻाल्हायो अच्छा मूंखे हिकु टैक्सी खपे वीह फरवरी लाइ ऋषिकेश ताईं तव्हां थोरो अॻिए जो थोरो ॿुधाए था सघो छा थींदो हुन में हिकु त चार माण्हुनि लाइ हुजे त हू हुन जो अघु ॿुधायो ऐं जेका वॾी वारी हूंदी आहे तव्हांजी छह माण्हुनि वारी हुन जो बि अघु छा थींदो असां पंज माण्हू आहियूं त असां लाइ कहिड़ी कैब ठीकु रहंदी थोरो तव्हां अगरि असांखे ॿुधाए था सघो चार माण्हुनि वारी या छह माण्हुनि वारी अच्छा ठीक आ पो छह माण्हुनि वारी जो ही फाइनल था कयूं असां ही असांजो जेको ट्रिप आए हो ॿ ॾीअनि लाए आहे असां ॿ रातू हुते रहंदासी ऐं तवां जो राति जो रूकण जो जेको खर्च आहे हू बि मुखे एड करे हिन में ॿुधायो छा आहे ऐं विच में जेको टोल टैक्स ऐं इहे सभु ईंदो आहे उहे त असां ई ॾींदासीं न त ठीकु आहे हुते घुमण लाइ जेके जेके आहियूं जॻह उहो ड्राइवर असांखे घुमाईंदो त हुन जो बि लमसम केतिरो ख़र्चो ईंदो उहो बि मुखे ॿुधाए छॾियो ठीकु आहे भईया जय झूलेलाल